جی ہاں میرا مقامی بینک مجھے یہ ساری فیسیلیٹی دیتا ہے میں نے کئی بار لون لیا ہے اور کئی مرتبہ میوچئل فنڈ میں انویسٹ کیا ہے جس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے اور میرا تجربہ کافی اچھا رہا